ہاں میں نے ایسی کتاب پڑھی ہے اور پڑھتا رہتا ہوں یہ کتاب دراصل قرآن مجید ہے اور یہ عربی زبان میں ہے یوں تو میں نے اس کتاب کو بہت بار پڑھا ہے لیکن مجھے عربی نہیں آتی اس لیے یہ کتاب مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی جب میں نے اس کا اردو ترجمہ پڑھا تو دنگ رہ گیا اس کتاب نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کیونکہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے اور اس میں خدا اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور اس کتاب نے مجھے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتا گزار گزارنا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے اور میں نے اس کتاب کے حوالے سے اپنے دوستوں میں اور خاندان میں بھی گفتگو کی ہے